बात की जाए मेरे पसंदीदा हिंदी वाक्य की तो मेरा पसंदीदा हिंदी वाक्य कुछ इस प्रकार है कि जीवन में सफलता की कुंजी मेहनत है क्योंकि यह वाक्य मुझे याद दिलाता है कि मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं मेहनत के साथ हम किसी भी लक्ष्य को उतनी ही तीव्रता से प्राप्त करता बहुत प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मेहनत मेहनत से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बात की जाए कि मुझे इस बात पर गर्व महसूस करता हूँ मैं कि नहीं तो जी हाँ मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूँ क्योकि मेहनत ही है जो हमें सफलता तक पहुँचाती है और बात की जाए कि मैं हिंदी मेरी मातृभाषा है कि नहीं और मैं इस पर गर्व करता हूँ कि नहीं तो जी हाँ हिंदी मेरी मातृभाषा है और मैं इस पर गर्व इसलिए करता हूँ और इसका समर्थन भी करता हूँ और इस भाषा को उपयोग भी करता हूँ क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण भाषा है और भारत के कई लोग इसका उपयोग करते हैं और भाषा एक साधना है जो व्यक्ति के सोचने के तरीकों को प्रकट करने में मदद करती है धन्यवाद